ہیلو گڈ آفٹر نون گلوبل رویل ہولی ڈے سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے بالکل بتائیے جی آپ کو کیا جاننا ہے نینی تال کے لیے بالکل سر ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ کو انفارمیشن دینے میں ہمارے سر کس میں جو ہیں نا تین پیکیجز ہمارے پاس ہیں ہم نینی تال کے لیے جو ہے ایک پیکج ہمارے پاس ہوتا ہے ٹو نائٹ تھری ڈیز کے لیے تھری نائٹ فور ڈیز کے لیے اور فور نائٹ فائیو ڈیز کے لیے آپ کو کون سے پلان میں جانا ہے سر اچھا ٹو نائٹ والا بتا دوں سر پہلے کتنے لوگ بتایے سر آپ نے تین اچھا تین بتائیں تو سر نینی تال آپ اگر آپ گھومنے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے ٹو نائٹ کا ہماری طرف سے اسٹے مِل جائے گا اِس کے اندر جو ہے بریک فاسٹ مِل جائے گا آپ کو ڈنر انکلوڈ رہے گا ویلکم ڈرنک رہے گا ارائول پہ اور ڈیلی بریک فاسٹ ڈنر ڈیلی کا رہے گا فری اُس میں پک اینڈ ڈراپ آپ کے پاس رہے گا اگر آپ ریلوے اسٹیشن سے آ رہے ہیں یا ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں تو آپ آپ کا پک اینڈ ڈراپ وہاں سے ہو جائے گا ِاس کے علاوہ سر آپ سائٹ سینگ اس کے اندر جو لوکل سائٹ سینگ ہو گی وہ ساری انکلوڈیڈ رہیں گی پر پرسن سر سات ہزار کا پلان رہے گا اور اِس کے علاوہ صرف سات ہزار اِس کے علاوہ ایک اور پلان ہے سر جو ہمیں لگتا ہے آپ کے لیے سوٹیبل رہے گا کیونکہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو سر فیملی چاہے گی کہ سر تھری نائٹس میں بھی ہو اور جو ہے نا پتا ہے نینی تال اچھی جگہ ہے ٹو نائٹس میں سر یہ ہوتا ہے کہ اور جو ہے کم پڑ جاتا ہے تو لوگوں کا وہ جو لگتا ہے کہ نا ہمیں تھوڑا سا اور رُکنا چاہیے تھا تو ایسے میں تھری نائٹس فور ڈیز سفیشینٹ ہوتا ہے تو اُس کے پیکیجز ہاں باقی سب چیزیں سر اُس میں انکلوڈیڈ رہیں گی اور اِس کے علاوہ جو جتنے بھی ٹول ٹیکسس ہوں گے وہ ایکسٹرا اِس کے اندر انکلوڈیڈ کر دیتے ہیں ہم پارکنگ چارجز بھی اِس کے اندر انکلوڈیڈ رہتے ہیں اگر آپ اپنی گاڑی سے آ رہے ہیں تو اِس کے علاوہ سر آپ جو ہے وہ اُس کے پیکجز کے چارجز ہیں دس ہزار روپے پر پرسن پر یہ ایک فیملی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اِس میں ہم لوگ جو ہے نا کارپوریٹ کی سپاریٹ بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں اور سر اِس کے اندر جو ہے نا لوکل سائٹ سینگ کے ساتھ ہم لیک کے ٹور بھی الگ کرا دیتے ہیں اِس میں بوٹنگ وغیرہ بھی جو ہے انکلوڈیڈ رہتا ہے ہوٹل سر ہم تھری جو ہے آپ کو ٹو نائٹ کا بتایا تھا اِس میں تھری اسٹار پروپرٹی رہتی ہے اور سر جو ہم نے آپ کو تھری نائٹ فور ڈیز بتایا تھا اُس کے اندر فور فور اسٹار پروپرٹی رہے گی اور ایک ریزوٹ رہے گا آپ جو بھی چوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سر مجھے بتا دیجیے گا سر آپ کا شبھ نام میرے کو بتا دیجیے میں آپ کا ہمارے کو نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ اگلی بار آپ کو ہم خود کال کر کے پوچھ لیں اگلے دِن جی جی بتائیے سر اپنا نام بتا دیجیے ماہی ماہی میں نے نوٹ کر لیا ہے سر سر ہم لوگ کل آپ کو کال کر سکتے ہیں بارہ بجے ٹھیک ہے سر تھینک یو سر تھینک یو ویری مچ